हाँ बिलकुल हमारे आस पास जानवरों को चरने के लिए हरे भरे चारागाह हैं जैसे कि कई बार खराब जलवायु कठोर मौसम प्लास्टिक पानी की कमी आदि ही के कारण जानवरो को कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जैसे कि खराब जलवायु के कारण कई बार जानवरों को साँस लेने में भी दिक्कत होती है कठोर मौसम के कारण कई बार जानवरों को बहुत जादा ठण्ड भी ठण्ड का भी सामना करना पड़ता हैं प्लास्टिक कई बार गाय जानवर जब पानी पीते हैं उस समय पानी साफ़ नहीं रहता है कई बार घाँस चरते समय वो प्लास्टिक की पन्नियों को भी चारे के साथ खा जाते हैं और पानी जो साफ़ नहीं रहता है जेस्न से जिसको पीने के बाद कई प्रकार की उन्हें बीमारियाँ भी हो जाती हैं जिस के कारण प पर्यावरण के परिवर्तनों के कारण जानवरों पर कई प्रकार से बुरा प्रभाव प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ता है